कोंकणीक मुखार व्हरपा खातीर कोंकणी कोंकणी भाशेक जे प्रेम करपी लोक आसा तांच्यांनी खूब अशे प्रकल्पां निर्माण केला जातूंतल्यान ते कोंकणी फुडें व्हरपाक शकता तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ वेग वेगळे वावर करीत आसा ते लोकां मुखार वेग वेगळ्या प्रकल्पा पर्यांत लोकां मुखार कोंकणी शिकोवपाचें आनी कोंकणी लोकांक समजोवपाचें प्रयत्न करता आनी ह्या वावरा पर्यांत ते चडांत चड कोंकणी भाशेचो कोंकणी भाशेचो कोंकणी भाशेक फुडें व्हरपा खातीर ते प्रयत्न करतात तशेंच ते लोकांक कोंकणीन बरयिल्ले बूक्स ओर पुस्तकां आसात तीं दितात तीं वाचून तीं आयकून ते कोंकणी शिकपाक शकतले अशे ते आशा करता तशेंच कोंकणींतल्यो कथा वाचन अशे थोडे प्रकल्प किंवा सम्मेलन जाता त्या वरवीं ते लोकां म्हऱ्यांत कोंकणी पावोवपाचें प्रयत्न करता